महाराज परानियें गल्लें दा केह् आक्खना परानियां गल्लां होंदियां हां जिनें दिनें अस निक्के निक्के होंदे हे सारे जनें किट्ठे बौह्ना किट्ठे खानी किट्ठे पीने अपने जिनें दिनें निक्के होंदे स्कूले गी जाना स्कूले गी जंदे हे गर्मियें दे दिन होंदे औंदै बक्खी रस्ते न्होंदे औना असें मतलब जिन्ने बी ग्रांऽ दे जागत होई गे चार पंज जागत होई गे सारें असें खड्डै न्होंदे औना खड्डा न्हौना मतलब इक दूए ने लड़ना बी अज्ज जेल्लै लभदे कोई दूरा गै आखदे हैलो जां कश लभदे पैह्लें इक दुए कन्नै मिलदे हे हाल चाल पुछदे हे अज्ज कल कोई कुसैगी हाल चाल निं पुछदा परानियां गल्लां महाराज परनियां गल्लां परानें दिनें ते पराने दिन ओह् ओह् कुत्थें लब्भने अज्ज दे जमान्नै असेंगी स्कूलै गी जाना स्कूला औना किट्ठे खानी किट्ठे पीनी किट्ठे न्हौंदे औना खड्डें च अज्ज कल जेल्लै उ'नें रस्तें जाओ अज्ज कल पैहले ते ओह् रस्ते गै निं रेह्दे कि हां भई असेंगी एह् रस्ते लब्भन इत्त कशैं पैह्लें जित्त रस्ते जंदे हे घरै गी ओह् बी रस्ते लोकें शिड़कां बनाइयै पक्के करी ओड़े जिनें खड्डें अस न्हौंदे हे उ'नें खड्डैं गंद पेदा लोग घरा चुकदे गंद इनें खड्डें सुट्टी ओड़दे ना सफाई करदे ना किश करदे चलो अस न्हौंदे हे नुहाड़े कन्नै न्हानै कन्नै मतलब असेंगी अच्छा लगदा हा किट्ठे रौह्ना असें औंदे जंदे स्कूलें गी जाना जेल्लै स्कूला दा बापस औना अपने सारें कन्नै मिलना इक दूए कन्नै कोई कदें केईं बारी स्कूलै जंदै बेल्लै छप्पी जाना कि अज्ज स्कूलै गी नेईं जाना फ्ही जेल्लै केईं बारी स्कूल पता लग्गी जाना कि अज्ज छप्पी गेदे हे फ्ही स्कूला केईं बारी मार पौनी जां कुसैगी जिसी छप्पे दे लब्भे दूए दोस्तें जाइयै स्कूल सनाई ओड़ना कि हां भाई अज्ज ओह् उत्थें छप्पे दे हे ते अगर स्कूल पता लग्गी जा जां घर पता लग्गी जा घरा दा मार पौनी जां गालीं पौनियां केईं बारी घरा दा चोरियै चीजां लेई लैनियां खानियां पीनियां अज्ज कल सामनै पेदी होऐ तां बी बंदा चुक्की निं सकदा उसी कि इन्ना इन्ना मतलब इस स्हाबै दा होई दा पराना कोई आवार'दा घर औंदा हा कोई किश लेई औंदा असेंगी चाऽ होंदा हा कि अज्ज साढ़े घर कोई आया उन्नै किश साढ़े ताहीं आंदा होने खाने गल्ला अगर परानियां चीजां तुस आक्खो परानियां चीजां जिन्नियां गल्लां करो उन्नियां घट्ट होंदियां परानी अगर तुस कुदै असेंगी घरै आहले भेजदे हे जाओ तुस ओह् कम्म करी आओ असें ओह् कम्म करने गी जाना घरा दा बडलै दे गेदे केह् पता तरकालें तकर उत्थें गै खेलदे रौह्चै फ्ही जदूं घरै आह्लें पुच्छेआ असेंगी कम्म गै चेत्ता भुल्ली दा केह् कम्म करना केह् नेईं केह् आखेआ हा घरै आह्लैं केह् नेईं पैहले किट्टे होना कोई बैट बाल खेलने गी जाना उठी जां किश होर कम्म करना लगी पौना किट्ठे होइयै खेलना अज्ज कल लभदा गै कोई निं किट्ठे होइयै कोहदे कन्नै इक्कला मतलब अगर दो दूआ बंदा लब्भै ते में निं में लब्भना ते में ते उन्नै निं लब्भना सारे अपने अपने कम्मै च बिजी होई दे ना कोई कुसै कन्नै बोल चाल ऐ ना कोई लभदा ना किश अपने कोई इक दूए गी आक्खै भाई तुस केह् करा दा ओ तुस कुत्थें कोई निं लभदा अज्ज दे जमान्ने च कुसैगी सब अपने अपने कम्में गी बिजी होई गेदे मतलब कि अस बी चाहन्ने कि साढ़ी जेह्ड़ी परानी लाईफ ही ओह् लाइफ आवै पर हून कुत्थें लभदी ओह् जिंदगी जां जेह्ड़ा इक दूए कन्नै लड़ना मजे करने जैशी करनी अपने फिरना टुरना सब किश अज्ज कल लभदा गै कोई कुसैगी निं ऐ सारे अपने अपने कम्मै गी लग्गे दे पैसे दे कमाने गी लग्गे दे कि चलो पैसे कमागे लाइफ अच्छी होई जाह्ग कु'न लभदा कोई निं लभदा कुसैगी निं सब अपने अपने कम्म करदे रौंह्दे अपने अपने बिजी ना परानियां गल्लां याद आंदियां लोकें गी जां कोई लब्भी जान पराने यार बेहियै गल्लां करदे चेत्तै हां कि अस इत्थें किट्ठे होंदे हे अस इत्थें लड़दे हे ते कोई लड़ाई होई जानी केईं बारी स्कूलै गी जाओ ते केईं बारी लड़ाई होई जानी कुसै कन्नै ते घर पता लग्गी जाना ते फ्ही घरा मार पौनी कि तुस की लड़े उत्थें जाइयै